मुंहिंजे लाइ हाइक करण जी जॻह जहिड़ी आहे पहाड़ आहिनि छोकी मूंखे शुरू खां ई जहिड़ी कुदरती सुंदरता पसंदि ईंदी आहे पहाड़नि ते जहिड़ा वण लॻियल आहिनि उहे ॾिसण में ॾाढा सुठा आहिनि जीअं गुल लॻंदा आहिनि उहे ॾाढा ई ॾिसण में सुठा हूंदा आहिनि हालाकि उहे गुल जंगली हूंदा आहिनि पहाड़ ते जहिड़ा वण हूंदा आहिनि जंगली हूंदा आहिनि लेकिन उनखे ॾिसी करे मन ॾाढो ई मोहक थींदो आहे हिकु अजीब क़िस्म जी शांती असांखे प्राप्त थींदी आ्हे त मां सदाई जंगलनि में पहाड़नि में पर पहाड़नि जे विच में जहिड़ो झरना वेहंदा आहिनि हुननि जॻहाउनि ते वञनि ॾाढो ई पसंदि कंदो आहियां इहा मुंहिंजी सदाई पसंददीदा जॻह आहिनि पर अगरि समुंडु तट जी ॻाल्हि कयूं त समुंडु मुखे गोआ जा ॾाढा ई पसंदि आहिनि मां गोआ कई घणेई दफ़ा वियो आहियां हुते हुते वञी करे बि हिकु आनंद हिते सुकूनु मिलंदो आहे ते पहाड़ ऐं समुंड वारी जॻह मुखे सदाई लुभाईंदी आहे और मां कोशिशि कंदो आहियां जॾी बि मां खाली हूंदो आयां या टाइम मिलंदो आहे त मां ज़रूरु हिते वञणु पसंदि कंदो आहियां